ہندوستان میں سب سے اہم تہوار اور تعطیلات پندرہ اگست چھبیس جنوری دو اکتوبر ہیں یہ پندرہ اگست ہم آزادی کے طور پر مناتے ہیں اس دن جھنڈا پھہرایا جاتا ہے چھبیس جنوری کے دن ہم اس دن کانسٹیٹیوشن کا کا مناتے ہیں اور دو اکتوبر گاندھی جینتی کا ہم مناتے ہیں